اتر پردیش کی تہذیب اس کی تاریخ اور جغرافیہ سے گہری طور پہ متأثر ہوئی ہے یہاں کئی تہذیب کے مختلف پہلوؤں پر تاریخ اور جغرافیہ کا اثر واضح ہے اتر پردیش کا قدیم نام کوشالا اور مگدھا تھا یہ علاقہ ویدک تہذیب کا مرکز رہا بدھ مت اور جین مت کے اہم مراکز بھی یہاں موجود تھے جیسے کہ سارناتھ اور کشی نگر مغل سلطنت کے دوران اتر پردیش کا علاقہ مغل ثقافت اور تعمیرات کا گڑھ بنا خصوصاً آگرہ اور فیروز آباد میں یہاں اردو زبان اور ادب کی ترقی میں بھی اہم کردار ادا ہوا خصوصاً لکھنؤ میں انگریزوں کے دور میں یہاں کے لوگوں نے آزادی کے جد و جہد میں اہم کردار ادا کیا کانگریس اور دیگر تحریکات نے یہاں سے جنم لیا اتر پردیش کا بڑا حصہ گنگا اور جمنا دریا کے دوآب میں واقع ہے یہ زرخیز زمین زرعی تہذیب کے فروغ میں اہم ہیں یہاں کی زراعت میں گندم چاول اور گنگا اور گنے کی پیداوار نمایاں ہے جو یہاں کی معیشت کو متأثر کرتی ہے شمالی اتر پردیش میں ہمالیہ کے دامن میں ترائی کا علاقہ ہے جہاں جنگلات اور مختلف قبائلی گروہ آباد ہیں یہاں کی تہذیب میں جنگلاتی زندگی اور قبائلی روایات کا گہرا اثر ہے یہاں کی تہذیب میں شہری اور اور دیہی زندگی کا امتزاج بھی ملتا ہے لکھنؤ کانپور آگرہ اور ورانسی جیسے شہروں میں جدیدیت اور روایتی ثقافت کا خوبصورت ملاپ ہے اتر پردیش کی تہذیب کا گہرا اور متنوع پس منظر ہے جس کی تاریخ اور جغرافیے سے بہت متأثر ہوا ہے یہاں کی زرخیز زمین تاریخی ورثہ اور مختلف ثقافتی اثرات نے اس کی تہذیب کو نہایت ہی منفرد اور متنوع بنایا ہے